हांवें हिस्टोरिकल आनी कल्चरल सिग्निफिकन्साचे सुद्दा हायक्स खूब केल्या जशें की फोर्ट्स आसा आमचे हांवें राजगड केला राजहंसगड केलां आनी बाकीचे जे फोर्ट्स आमी राजस्थानान पळयतां थंय सुद्दा हांव गेलां तें सुद्दां आमकां खूब अशें हिस्टोरिकल बॅकग्राावंडाचे खूब हें दाखयतात की आमकां हिस्ट्री आमची कशी आसली पयली पयलींचे जे राजा राजा आसा ते सगळे कशे पयलींचे राजा बी आसात ते कशें लडिल्ले आनी आपलें जिवन ताणी कशें त्या टायमार थारायल्लें ते आमकां ह्या फोर्ट्सांनी पळोवपाक मेळटा बाकीचे अशे खुबशे सुद्दा फोर्ट्स आसात अशे न्ही की राजगड रायगड इतलेच आसात पूण बाकीचे सुद्दा खुबशे अशे फोर्ट्स आसात जे आमकां हिस्ट्री बद्दल सांगता आनी हें आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा